میں نے ایک پروڈکٹ شاید ایمیزون سے منگایا تھا کیا مائک منگایا تھا کالر مائک وائرلیس کالر مائک منگایا تھا بلو ٹوتھ والا تو وہ جب میں نے ایمیزون پہ دیکھا تو وہ بہت اچھا دکھا رہا تھا اس کی کوائلٹی بہت اچھی اس میں بتا رہا تھا کہ یہ بہت اچھا ہے ایسا ویسا لیکن جب وہ میں نے یہاں منگایا اور اس کو ایک دو بار چیک کیا اس سے ویڈیو شوٹ کرنا چاہی تو ایسا لگ رہا ہے کہ میں بنا مائک کے ویڈیو بنا رہا ہوں اس میں کوئی صاف آواز ہی نہیں آ رہی ہے اور پھر تھوڑے دنوں کے بعد اس میں چارجنگ نہیں ہو رہی تھی شروع میں دو ایک ویڈیو میں تو وہ اچھا چلا لیکن اس کے بعد پھر وہ بالکل ایسا لگا جیسے خراب ہو گیا ہے یا میں بغیر مائک کے ویڈیو بنا رہا ہوں